साढ़े रियासी डिस्ट्रिक बिच मेन ते मतलब दो त्रै क्रॉप गै ऐन जेहड़ियां उगाई जंदियां न इक मक्कां मक्क होई गेई जां कनक होई गेई ते होर बी मतलब क्राप ऐन जेहकियां उगाई जंदियां न जि'यां एह् गन्ने होई गे चौल होई गे मतलब इं'दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मात्रा मात्रा बिच होंदी प्राडक्शन और बी मतलब कि फ्रूट बगैरा होई गे मतलब घट्ट होंदी पर होंदी ऐ ते जैदा डिमांड बिच मतलब क्राप इयै साढ़ै कनक होंदी जैदा डिमांड बिच ते इसी उगान्ने ते पैह्लें मतलब कि लोग गोहा शोहा सु'ट्टदे अपनी बाड़िया ओह्दे बाद फ्ही टैक्टर चलोआंदे फ्ही ओह्दे बाद मतलब थोह्ड़ा बरखा दा वेट करदे ते बत्तर शत्तर होवै ते फ्ही ओह् कनक दाने सु'ट्टदे फ्ही परतियै टैक्टर चलोआंदे फ्ही राही ओड़दे फ्ही ओह् किश दिनें बिच आपूं गै उग्गी जंदी ते मतलब मेरा फेबेरेवल सीजन मतलब कि मक्कें आह्ला गै ऐ क्योंकि नुआढ़े बिच नुआढ़े बिच ठीक रौंह्दा मतलब जैदा मक्कां स्हेई चीज होंदी खाने गी मिगी ते बड़ी स्हेई लगदा बिच पापकार्न आह्ली मक्क बी बनाने आं अस ओह् बी राही दी होंदी ते होर बी बड़ी सारियां चीजां न मतलब साढ़ी डिस्ट्रिक राही जंदियां न जि'यां होई गेआ तमाकू बी करदे किश अपने घर साढ़े इत्थै बड़े सारे बाग न रियासी बिच रियासी दे मतलब अलग अलग एरिये दे बिच बड़े सारे बाग न उत्थै केईं बाग बिच सेब थ्होंदा केईं बिच अम्ब थ्होंदे ते मतलब अलग अलग फ्रूट थ्होंदा ते पलसिस बी लोग अपने मतलब अपने खाने जोगी दालां दूलां बी ओह् करी लैंदे न इत्थै बाड़िया राही लैंदे ते जेह्दे कन्नै मतलब उं'दा अपना सर्कल चली जाए मतलब अपना गुजारा होई जाए ते थोह्ड़ी बहुत राही ओड़दे उब्भी सब्जियां बी मतलब ते जेहके ग्राईं बंदे न ते इनें अपने घर राही दी होंदी सब्जी एह् बजारां बजुरां घट्ट गै खरीददे ते सब्जी एह् अपने गै बनाई आपूं गै मतलब आपूं गै उगाइयै आपूं गै खंदे थोह्ड़ी मतलब थोह्ड़ी जैदा मात्रा बिच लाई दी होगी ते फ्ही थोह्ड़ी बेची ओड़दे ओह् ते बस इन्ना गै होंदा और शूगरकेन दा मतलब ग्राईं लोग ग्राएं बिच दिक्खे दा में मतलब शूगरकेन पैह्लें थोह्ड़ी नेही जगह् बिच लांदे फ्ही ओह् बड्ढी ओड़दे ते ओह्दे बाद मतलब नुआढ़ा रस कड्ढियै कुतै ऐसी जगह् होंदी जित्थै मतलब गुड़ बनदा देसी गुड़ शुगरकेन दा ओह् देसी गुड़ बनांदे पैह्लें नुआढ़ा मतलब रस कड्ढना ओह्दे बाद फ्ही उसी गड़काना फ्ही ओह्दे बाद उसी मतलब कि थोह्ड़ा ठंडा होने गी छोड़ना ते मतलब इ'यां करियै गुड़ बनी जंदा ते होर बी मतलब कि जियां मक्कां होई गेइयां उं'दा आटा शाटा बेचदे ते कनक होई गेई मतलब कनक होंदी जेहकी कनक बी बेची ओड़दे कुसै बेल्लै कुसै बेल्लै मतलब कि आटा बनाइयै बेचदे ते मतलब इ'यां बड़े सारे कम्म औंदे एह् तो सबतूं मतलब इ'यै चीज ऐ रियासी बिच होर ते चौल बी होंदे चौल थोह्ड़े गै होंदे जित्थै मतलब जैदा पानी होवै उस्सै जगह् उगाए जंदे रियासी ते रियासी बिच इ'यां मतलब थोह्ड़ी जगह् कैन जित्थै मतलब पानी दी पूरी फैसिलिटी नेईं तां इ'यां जुत्थै नैहरां नूहरां होंदियां उत्थै गै नेईं ते इ'यां उगांदे निं हैन ओह् क्योंकि नुआढ़े ते चाहिदा होंदा पानी पानी मतलब चौल लगाने आस्तै सबतूं जरूरी ऐ जेहका ओह् ऐ पानी ते पानी दे बिना चौल उग्गना निं ऐ ते फसल बर्बाद होई जानी एहदे कोलां लोग मतलब कि उ'ऐ करदे फ्ही सोचदे सब्जी लाई ओड़ने आं ते जां वीट जां मक्का शक्कां लाई ओड़ने आं बस